औ हेलौ औ आं दाखोलि मोनसे इनफिटि नि इयारफन अर्दार खालामदोंमोन औ सफैनायाथ' सफैबाय मोनबाय ओमफाय प्रडाक्टा बांद्राय मोजां नङा बेटारियाबो थाब जोबो आमफ्राय होफैनायाबो दिलिभारि बया बिराद दिले खालामदों बारा मोजां मोनाखै दामजों इयारफन नि कुवालिटि जों मेलायाखै बुस्थुआव अ अ गोजोननाय मोनाखै आरो औ दे दे नेक्स्ट टाइम मोजां प्रडाक्टा खौ हरबानो जाबाय दे अ अ दिलिभारि खौबो इसे थाब खालामनो सेस्था खालाबानो जाबाय दे औ नेक्स्टाव